हाँ मेरी पसंदीदा जगह है रणथंबोर सवाई माधोपुर वहाँ पर मैं गणेश जी को देखने जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो मुगलों से आजाद कराया गया मंदिर है गढ़ है जिसमें गणेश जी का मंदिर बना हुआ है और हमें वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ पर रणथंबोर अभ्यारण भी है जिसमें हमें काफ़ी तरह के पशु पक्षी दखने को मिलते हैं और हमारी काफ़ी अच्छी संस्कृति को भी जान सकते हैं हम किस तरह मुगलों से हमारे राजा लड़े और हमे सब कुछ संस्कृति सिखाती है वहाँ पर इसलिए मुझे वहाँ घूमना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर दोनों धर्मों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर मुसलमान और हिंदू दोनों के मंदिर और मस्जिद एक साथ बने हुए है जहाँ पर कोई न मुसलमान का भेद देखा है ना मन हिंदू का धर्म भेद देखता है सभी समान रहते है और काफ़ी अच्छे तरीके से रहते है और उनमें सद्भावना है इसलिए मुझे वहाँ जाना और घूमना बहुत ही पसंद है